हमारे क्षेत्र में शासन करने वाले मुख्य राजनीतिक दलों में जैसे है पंचायत और ग्राम प्रधान जो ग्राम पंचायत होती है वो और इसका विकसित होने का कारण था कि जो लोगों की समस्याएं होती है उनको सुलझाना या फिर बोल सकते हैं जो एक गांव का पूरा एक पिंड है उसको एक एक व्यक्ति द्वारा मतलब की जो कुछ कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति होते है जो कि योग्य व्यक्ति होते हैं उनको चुनना होता है क्योंकि जो समस्याएँ होती है लोगों की समस्याएँ हो गया गाँव के लोगों की समस्याएँ जो दिक्कतें आ रही हैं उनको एक तरह से सबको सुनना और उनका निर्णय निकालना क्या परेशनियाँ हैं क्या चीज को कैसे हल किया जा सके तो एक व्यक्ति एक व्यक्ति को मुख्य रूप से रखा जाता था और चार पाँच लोग जो थे उनके सहयोगी के रूप में चुना जाता था उनको और वो क्या करते थे उनके सामने जो गांव के व्यक्तियों जो भी समस्याएँ होती थी उनके सामने रखा जाता था और उन उन समस्याओं को सुनते थे और उसको हल करने के लिए क्या उसका तरीका करना चाहिए क्या उपाय है का चीज करके इस समस्या को हल किया जा सकता है वो इसका एक उपाय बताया करते थे और उसी का निर्णय लोगों में सुनाते थे हाँ इसका निर्णय ये है और सबको उस बात को मानना भी पड़ता था क्योंकि उन्हें एक उच्च पद दिया गया था जो उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक उपाय बताते थे और सभी लोग उस उपाय को मानते भी थे क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते हैं तो एक वरिष्ठ नेता का होना बहुत ही आवश्यक है इसलिय गाँव में क्षेत्र में एक पंचायत का व्यवस्था क्या गया जिसमें एक मुखिया होता था जो कि मेन होता था और उसके साथ चार पाँच सहयोगी होते थे जो उनके उनको परामर्श देने के लिए रहते थे